मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड गाने सभी को पसन्द आते हैं छोटे हों या बड़े हों सभी को बहुत पसन्द आते हैं बॉलीवुड गाने और शादी हो बर्थडे हो या ये गाने हर जगह ही बजाए जाते हैं सभी को बहुत पसन्द आते हैं

भारत में किसी को नाइनटीन्स के गाने पसन्द है किसी को आज के ज़माने के गाने पसन्द है जिसमें से एक काला चश्मा गाना है एक चोली के पीछे क्या है गाना है एक टिप टिप बरसा पानी गाना है और एक एक ब्राउन मुंडे गाना है और एक और जो ये मेरे पसंदीदा गाने हैं और जो मेरा पसंदीदा गाना है वो है भांगड़ा सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग मुझे बहुत पसन्द है